جب ہم كسى بھى چيز كى بُنائى يا سلائى كرنے كا منصوبہ بناتے ہيں تو ہميں رنگوں كا انتخاب بہت ہى اہم ہو جاتا ہے تو ويسے تو ميں رنگوں کا انتخاب پہننے والے كى پسند ناپسند يا پھر اس كا كلر كيسا ہے كا مپليكشن كيسا ہے وہ گورى ہے

خوبصورت نظر آتے ہيں ان باتوں كا خيال ہميں بُنائى اور سلائى كرتے وقت كرنا ہوتا ہے رنگوں كا انتخاب بہت ہى احتياط سے كرنا ہوتا ہے اور ہمارے پاس بہترين رنگ كے پليٹس وغيرہ موجود ہوتے ہيں ميرے تو پسنديدہ رنگ لال اُودا نيلا اور سفيد ہے ہم كيا ہے سفيد كيا ہے سب كو پسند آتا ہے لال بھى ہے تو جب ہم بُنائى يا سلائى كا منصوبہ كرتے ہيں تو ہميں رنگوں كا انتخاب كرنا ہوتا ہے اور اس كا انتخاب ہم پہننے والے كى پسند ناپسند ان كے اوپر كون سا رنگ جچے گا كون سا رنگ نہيں جچے گا كس رنگ سے كيا ہے انہيں خوشى محسوس ہوتى ہے كون سے رنگ انہيں پسند نہيں آتا ہے ان تمام چيزوں كا ہميں انتخاب كرنا اور بہترين سے بہترين انتخاب كرنا ہوتا ہے